سلام علیکم آپ سیمنٹ والے بول رہے ہیں تو آپ سیمنٹ بھیجے نہیں ہوں دیکھیے جلدی کیجیے کیونکہ ہمیں کام ہے ہمارا لیبر بردا رہا ہے کوشش کیجیے جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی بھیجیے کیونکہ ہم مزدور کو جو رکھے ہیں تو بردا رہا ہے تو ان کو فری کا تھوڑی نا پیسہ دیں گے کوشش کیجیے جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی فون کر کے اس کے ہر ایک منٹ میں پریشان کیجیے تب وہ جلدی بھیجے گا ایسے تھوڑی نا بھیج دے گا بالکل ہاں اس کو کیا لگے گا اس کو تو یہی لگے گا جو پانچ دس منٹ نہیں لگانا ہے نا جلدی سے جلدی کیجیے کیونکہ آج کل میں پیسہ تھوڑی نا پیسہ کماتے ہیں تو اس میں کمانے میں محنت لگتا ہے کہ نہیں ہم مزدور کو بیٹھا کے فری فنڈ کا پیسہ دیں گے ایسا تھوڑی نا ہے ایک سیمنٹ کے لیے سارا چیز میرے پاس ہے بس ایک سیمنٹ نہیں ہے ان کے لیے میرا کام رکا ہوا ہے ہوں کوشش کیجیے جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی کیجیے ہوں ہر دو منٹ میں ہاں ہر دو منٹ میں کوشش کیجیے ان کو کہ جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی پہنچا دیں کیونکہ اس کے چکر میں ہمارا ہر چیز نقصان جا رہا ہے لیبر تو لیبر ہمارا وقت بھی جا رہا ہے ہم اپنا وقت بھی دے رہے ہیں نا اس میں ہاں تو کوشش کیجیے اس کو فون کر کے ہر دو منٹ میں پریشان کیجیے ہاں جی السلام علیکم